अस जेस बैल्ले बूह्टे लान्ने होन्ने ते अस बूह्टे लांदे कोला पैह्लें केह् करने होन्नें बीज लान्ने होन्ने जियां समझो असें भिंन्डियां गै लाइयां भिन्डियां असें बीऽ राहेआ ते बीऽ कियां राह्ना ओह्दे ताईं असें पैह्ले गोड्ढी करना पौंदी गोड्ढी करियै मिट्टी गी उत्थैं छानना नुहाड़े चा पत्थर कड्डने ते मिट्टी नरम करी ओड़नी फ्ही ओह्दे बाद केह् करना असें बीऽ राह्ने होन्ने ओह्दे बिच्च जियां इक इक गेट्ठ दा गैप छड्ढियै जां इक इक फोट्ट दा गैप छड्डियै असें इक इक बीऽ लाना बीऽ लाने दे बाद अस केह् करने होन्ने उसी पानी दिन्ने होन्ने फ्ही दिक्खने होन्ने जियां एक दो दिन होई गे नुहाड़ी पौंगर पेई बूह्ट्टा आई गेआ माड़ा जेहा फिर अस केह् करने होन्ने उसी माड़ी माड़ी गोड्ढी दिन्ने होन्ने फ्ही अस पानी दिन्ने होन्ने फ्ही ओह्दी अस देखभाल करने होन्ने जियां जियां बुह्टा बड्डा होंदा अस उसी कीट नाशक दवाइयां बी सुट्टने होन्ने कि ओह्दे च कीडे़ नेईं लग्गी जान ते फेर अस गोड्ढी होर दिन्ने होन्ने उसी थोह्ड़ी जेही फिर पानी थोह्ड़ा होर दिन्ने होन्ने ते इ'यां रोज अस करने होन्ने फ्ही डेली गै असें पानी देना उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै जियां जियां बुह्टा बड्डा होंदा फ्ही उसी फल बी लग्गना लगी पौंदा ते उस फुल्ल फल गी कीडे़ कोला बचाने ताईं बी उसी स्प्रे स्प्रू करदे रौह्ना कन्नै धुप्प ज्यादा होआ दी ऐ ते ओह्दे ताईं हून जियां गर्मियें दे दिन न गर्मी दे दिनें च बूह्टें दी बड़ी गै ज्यादे देखभाल होंदी ते उ'नेंगी सवेरे शामी असें पानी देना चाहिदा जियां अस रुट्टी खन्ने होन्ने पानी पीन्ने होन्ने इयां बूह्टे ताईं बी पानी बड़ा जरूरी ऐ ते उ'नेंगी पानी शानी बी देना चाहिदा उं'दी देखभाल करना चाहिदी तां गै असेंगी स्हेई फल थ्होंदा बाकी एह्दे अलावा अस दवाइयां दुविइयां दा बी छिड़काव करने होन्ने जेह्दे कन्नै बूह्टें दी सुरक्षा होंदी ऐ ते कीडे़ मकोड़े कोला बचदे ते होर बी बड़े सारे बूह्टे न उं'दे अलग अलग तरीके तौर तरीके होंदे ते इ'यां गै हर इक दा अलग अलग सिस्टम होंदा जादातर इ'यै तरीका होंदा बूह्टें गी बचाने ताईं